साढ़ी सलाह् एह् ऐ नमें बंदे जेह्का जाच सिक्खना चांह्दा सविमिंग दी जेल्लै ओह् पैह्ली बारी पानी च जन्दा जैदा डूंह्गै पानी च निं जा ओह् बल्लें बल्लें पिच्छें ट्रेनिंग करियै जां कुसै कन्नै जां कुसे कन्नै लेइयै जा ता कि नुआढ़े चांस थोह्ड़े रिस्क घट्ट होऐ नुआढ़े आस्तै जैदा गैह्रे पानी च सटार्टिंग बिच गै जिन्ने चिर तक असें तारी निं औंदी होऐ ते ओह् निं जा उठी नुआढ़े डुब्बने चांस बनी सकदे ओह्दी वजह् कन्नै उस कुसै ई कन्नै लेना चाहिदा जेह्का नुआढ़ी हैल्प करी सकै थोह्ड़ी सखानै आस्तै बस मेरी इन्नी गै राऽ ऐ